कायद्याच्यो ज्यो समस्या आसा त्यो सोडोवपाक आमी आदवोगादा कडेन वतात आनी जो आमच्यो कुटुंबीक समस्या आसा त्यो आमी केन्नाच भायर वचपाक दिना म्हणजे आमी त्यो आमच्या भितर डिसकस करून त्यो बऱ्या भाशेन सोडोवन घेता